उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के अंदर एक प्रकार सा ट्रेन जो कह सकते हैं यह ध्यान देने योग्य है कि लोग ज़्यादातर लोग केवल शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका मकसद ही होता है कि वह नौकरी प्राप्त करना चाहते मैं इस चीज़ें पर ध्यान देना चाहता हूँ कि लोगों को कॉमर्स बिज़नेस बिज़नेस कैसे डेवलप करना उस चीज़ों की शिक्षा के बारे में लोगों को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफाॅर्म पर जा कर लोग प्रदर्शन कर रहें अलग अलग लो प्रकार के लोग नॉलेज ग्रहण कर रहें हैं बट उससे क्या हो रहा है कि हम अगर ऑनलाइन ही केवल कर रहें जिसके वजह से बच्चों का फिज़िकली हेल्थ उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है जितना उन्हें करना चाहिए स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी ज़्यादे ध्यान दिया जाता है जिससे लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हेल्थ पर भी अपने आप को मजबूत कर सकते है शिक्षा के स्तर में बदलाव में मैं यही करना चाहता हूँ कि लोग केवल नौकरी करना ही नहीं उनका पर्पज़ होना चाहिए उनको ख़ुद को स्टैब्लिस कैसे करना है उनका ख़ुद का व्यापार क्या करना है वह ख़ुद नौकरी कैसे लोगों को दे सकते हैं इस पर विशेष रूप से फोकस करनी चाहिए